जय झूलेलाल दादा हरिओम हरिओम असां हमेशह तव्हां वटि ईंदा आहियूं दादा असांखे हिल बि ऑडर खपे छाकाणि तव्हांजो खाधो हिकदमु ज़बरदस्त हूंदो आहे तव्हां हिकदमु मसाला बि बराबरि ता विझो घीउ बि तमामु सुठो विझंदा आहियो अऊं कॾहिं कंहिं शिकायत कई न आहे त हेल बि उन उमेद सां आया आहियूं दादा तव्हां हिकदमु खाधो अहिड़ो खारायो जीअं असां ख़ुशि थी वञनि खाई करे हाणे मुंजी धीअ जी जनमु ॾींहं जो ऑडर ॾेण आई आहियां घटि में घटि पंजाहु माण्हू ईंदा मथे बि अचनि पर पंजाहु जे हिसाब सां तव्हां खाधो ठाहिजो पनीर मखन वाला हुजे डींगरी हुजे मतिलबु सभु बेस्ट में बेस्ट दालि चांवर त हूंदा ई हूंदा वरी साण फुल्का खपनि या रुमाली फुल्का जेको तव्हांखे ठीकु लॻे रायतो विझजो खीचा पापड़ पनीर ऐं बसि चटणियूं खटाणि सब दिलि सां खाराइजो ऐं मिठे में बि तव्हां पनीर गुलाब जाम गुलाब जमूं विझो फलूदो विझो कुल्फी विझो जेको तव्हांखे ठीकु लॻे महिरबानी करे दादा हिकु रिक्वेस्ट आहे तव्हां अघु वाजिबी लॻायो अॻिए खाली ॾह टका ॾिना हेल घटि में घटि वीह टका डिस्काउंट वठंदीसांव हरिओम दादा